आमचो महिला मंडळ आसा तातूंत आमी एक दोन तीन प्रोग्राम अशे आमचे आसात ते फिक्स केल्ले अशे तेच एक करता आमी रामनमीक एक प्रोग्राम आनीक वर्धापन दीन हा दोन प्रोग्राम आसा तेज नंतर आमची मंडळाचीं हरशीं आसात चाळीस बायलां पूण केन्नाच मिटींग आसली म्हणली जाल्यार पांच किंवा स बायलां शिवाय आनी कोणूच येनात म्हणकर आतां ह्या मंडळाची पळय हांव प्रॅजिडण आशिल्लें म्हणटा हांवें म्हळ्ळें हांव कित तरी करतलें मातसो तरी हाका बदलाव हाडटलें आमचे हेतून अशें म्हुणू हावें चिंतलें म्हुणू म्हणलें हांवें आमचे मंडळाक हांकां सगळ्यांक म्हणलें आमी अंदू आमचो महिला दीन करया म्हुणून आमी आतां हें करपाक सगळीं जाण म्हुणपाक लागलीं नाका कोण येतलीं आमी चारूच बोकडां आनी आनी कोण आसात हें आसात करपा नाका कोण येवचीं नात म्हण पयलीं खूब व्हडलें आमी चिंतिल्लें डांस करया माय किदें प्रोग्राम अशें करया म्हण कोण म्हणपाक लागलीं नाका कोण येवचीं नात कोणा पळोवपाक ते डांस हें तें करपा लागलीं मागीर बरें चिंतलें हांव मागीर माय थोडीं म्हणपा लागलीं बरें आमचे आमीच सगळें कोण येता तीं येवुनी आमी गेमी दवरया आनी अशें करून हांवें चिंतलें मागीर हें करतलें जाल्यार आतां किदें क कोण आमी केले गेमी हें तें दवरलें आनी आमीच एक पांच सत जाणा आयलीं जाल्यार किदें करतलें हांचे म्हळ्ळें हांव सामकें तोंडाक पडटलें म्हुणून हांवें सगळे आमचे मँबर आसा तांकां सगळ्यांक स्पेशली फोन कोरून तांकां सगळ्यांक रिक्वॅश केली मातशी बाय ययात कशेंय तरी एक दीस तरी तुमचे खातीर तुमी जगात स्वता खातीर तरी एक दियात बरें स्वता ना आमकां तरी दियात एक दोन तीन वरांच तरी दियात अशें म्हुणून सांगून सामकें हंबल रिक्वॅश्ट करून हांवें तांकां स्पेशल फोन करून सगळ्यांक दोन दीस म्हळ्ळ्यार सगळ्यांक तुजे मांयक सांग जावयेक सांग सुनेक सांग अशें करून करून हांवें तो प्रोग्राम करपाचो थारायलो आनी सांगलें फाल्यां येयातूच म्हुणून कशींय करून आनी तांचे खातीर हांवें टायमींग दवरलो थोडी कामांक बी आसतात न्ही म्हुणून तांकां आमी थोडी आसात न्ही रिटायड जाल्ले आसात घरांकच आसात तैंकां पांचा साकून प्रोग्राम स्टाट केलो आनीक तांचे कामा बी वतात तांकां हांवें वर्कींग बायलां आसात पळय कामाचीं बायलां आसात तांकां सचे नंतर असो प्रोग्राम दवरलो आनी अशें करून हांवें तो प्रोग्राम केलो ते प्रोग्रामाक बरो म्हाका हे मेळ्ळो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आमची चाळीस बायलांतलीं तीस बायलां आयलीं फस्ट टायम म्हाका इतली सामकी खोस भोगली मागीर ताणी म्हजो बड्डे वाडडिवस आशिल्लो म्हुणून ताणी म्हजो वाडदिवस करपाचो थारायलो आनी तेन्नाच ताणी थारावन दुसरे दीस ताणी म्हजो वाडदिवस केलो आनी खरेंच म्हाका म्हजे इतली हें केल्ल्याची म्हाका खूब आनंद जालो सामको खूब उमेद जाली